مجھے سب سے چیلینج والا کام یہاں تک کہ مجھے یاد ہے پروجیکٹ مجھے دیا گیا تھا جب میں پانچویں کلاس میں تھا مجھے سائنس کا پروجیکٹ دیا گیا تھا اب مجھے سائنس سے بہت مشکل پڑتا تھا سائنس مجھے بہت ڈر لگتا تھا تو مجھے وہ پروجیکٹ دیا گیا سائنس کے بارے میں معلومات سائنٹسٹ کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے اس کے بارے میں لکھنا اور اس کے بارے میں سب معلومات لکھنا اور سب تصویر نکالنا یہ سب دیا گیا اب مجھے بہت ڈر لگتا تھا اس سے اور صرف ایک ہی دن کا ٹائم دیا گیا تھا ایک ہی دن کا وقت تھا میں نے سوچا کہ اب یہ کیسے کیا جائے یہ تو بہت بڑا میرے لیے چیلینج تھا تو پروجیکٹ جو تھا سائنس کا وہ میں لے کر میں نکل لیا پھر وہ پھر میں اسے لے کر گھر پر آیا پھر میں سوچا کیا کروں کیا کروں پھر میں نے کا کافی دوستوں لوگوں کو فون لگایا سب کے الگ الگ پروجیکٹ تھے کہ سب نے بولا کوئی مدد نہیں کر سکتے سب کا الگ الگ پروجیکٹ ہے میرے لیے بہت بڑا چیلینج تھا وہ پھر میں نے ٹھان لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اب تو میں یہ کر کے ہی رہوں گا تو میں نے موبائل نکالا اس میں گوگل پر سرچ کیا ڈھونڈا سب معلومات نکالی سب سب ایک دن کا ہی وقت تھا مجھے سائنس کے بارے میں بہت کم معلومات تھی ایک دن کا وقت تھا پھر میں نے سب معلومات نکالی سب ٹوٹل اس کو جمع کیا اکٹھا کیا معلومات کو سب پھر میں نے اسے لکھا میں نے رات بھر جاگ کر پوری رات جاگ کر میں وہ اسے سنبھالا میں نے وہ پروجیکٹ رات بھر میں جاگ کر وہ پروجیکٹ پورا کیا لکھا اپنے ہاتھ سے سب پورا کمپلیٹ کرا میں رات میں بھر جاگ کے صبح ساڑھے چھ بجے تک میں وہ پورا کیا اور پھر سات بجے میں اسکول گیا تو اس طرح سے میں وہ پروجیکٹ پورا کیا پھر اسے میں جا کر پھر مجھے ڈر لگ رہی تھی کہ میں صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو پھر میں اس کو صبح سات بجے گیا اسکول گیا تو پھر اسے استاد نے چیک کیا استاد نے چیک کیا اور مجھے سب سے اچھا پروجیکٹ کا انعام ملا سب سے زیادہ مارکس مارکس مجھے ملی تو اس طرح میں وہ سائنس کے پروجیکٹ کو سنبھالا تھا میں پوری رات جاگ کر سب معلومات اکٹھا کر کے وہ پروجیکٹ میں کمپلیٹ کیا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا چیلینج جو تھا مجھے آج تک کہ جو یاد ہے یہی تھا